साढ़ा जम्मू जेह्ड़ा ऐ ना ओह्दी आक्को तुस कहानी बड़ी अच्छी ऐ साढ़ा जम्मू बड़ा आखदे ना इक मन्ने दा संपन्न राज्य होंदा हा राजतरंगनी दिक्खो तुस कश्मीर च लखोई कश्मीर जम्मू एह् मतलब इक इक आखदे नी कि भगवान दा तोह्फा हा खूबसूरती दिक्खी लो तुस इन्नी जैदा ही ठीक ऐ लेकिन एह् ऐ कि आस्ता आस्ता आस्ता आस्ता साढ़े जम्मू दा सब कुश ही चेंज होई गेआ तुस दिक्खो जम्मू पैह्लें इन्ना आखदे महाराजा होंदे हे इत्थें इत्थे राजे दी मंडी ही इत्थे जी तोफ शेरखानियां हां जित्थे इंदा जी आर्टलेरी होंदा हा ठीक ऐ राजें दी मंडी उत्थे राजे उत्थे बैठदे हे रानियें दे मैह्ल हे उत्थे आस्ता आस्ता तुस दिक्खो फिर जम्मू दी अगर तुस हिस्ट्री दिक्खो ना ते जेह्ड़े वी राजे हे ओह् सारे रिपलेस होए जी गवर्नर रूल आया जी फिर चीफ मनिस्टर आए मतलब चेंज होंदे होंदे अज्ज दी डेट च दिक्खो साढ़ा जेह्ड़ा जम्मू ऐ ओह् बचैरा हून राज्य ते रेहा ही नेईं ना ओह् ते यू टी बनी गेआ उस्सी तुस आखदे यू टी युनियन टै्रटरी बनिया हून ते गवर्नर निं साढ़े इत्थे एल जी साह्ब न लेफ्टिनेंट गवर्नर न ते हून चार तिन्न चार साल ते इत्थे ऐल जी साह्ब दा ही रूल रेहा हून कुतै जाइयै सितंबर अक्तुबर च इंदी इलैक्शनस होइयां न ते साढ़े चीफ मनिस्टर बने उमर अबदुल्ला साह्ब ते हून दिक्खने आं साढ़ै आस्ता आस्ता हून जम्मू दी कुत्थै डवैल्पमैंट होंदी ऐ ते केह् होंदा ऐ लेकिन एह् ऐ कि इक पराने जमाने च तुस दिक्खो जम्मू साढ़ा बड़ा मन्ने दा हा और इन्ना मन्ने दा हा और आखदे कि इत्थे इन्ना भाईचारा होंदा हा कि शेर ते बकरी इक्को जगाह् पानी पींदे होंदे हे साढ़े बावे आह्ली मां इक गल्ल ऐ चाहे जम्मू जिन्ना मर्जी चेंज होया हिस्ट्री च यां टाइम कन्नै जिन्ना मर्जी चेंज होया लेकिन इक चीज जेह्ड़ी जम्मू दी खासियत ऐ ओह् ऐ कि जम्मू साढ़ा मन्दरें दा शैह्र ऐ और सारें कोला दा बड्डी खासियत एह् ऐ कि जम्मू दा हर इक बंदा साढ़ी बाह्वे आह्ली मां गी इन्ना मनदा ना इन्ना मनदा ना कि ओह् पैह्ले वी पैह्ले वी ओह् मान्यता ऐ ही अज वी ओह् मान्यता ऐ और मेरे दिल च वी माता रानी दा इन्ना जैदा ऐ कि में आक्खनी कि ओह्दा लक्ख लक्ख शुकर ऐ कि उनैं मि इस काबिल बनाया कि अज में इस जगाह् बैठी दियां ऐं ते ओह् इक जम्मू दा हर चीज टाइम कन्नै चेंज होई होग लेकिन माता रानी दी मान्यता माता रानी दी शक्ति पैह्ले वी उआं ही ते अज्ज वी उआं ऐ